हा पलेस्मेंट नौकरी जॉब के लिए जॉब जे लाइ हा त हाणे मुंहिंजी हिकु फ्रेंड आहे हुनजी तव्हां हाणे तव्हांजे हितां कम्पनीअ मां हिकु जॉब लॻाए ॾिनी आहे हाणे थोरो ई टाइम थियो आहे त मां हा हुननि जो नालो हूंदो सुनिता माखीजाणी करे हूंदव हुननि खे हा हुनखे जॉब लॻाराए ॾिनी हुयव तव्हां हुनखे सुठे हंधि त मूंखे जानकारी मिली आहे त हिन करे मूंखे बि जॉब जे लाइ हो ज़रूरत हुई त मूंखे तव्हांखे हिन करे मां फोन कई आहे की तव्हां मूंखे किथे हिन पासे किथे बि वेकेंसी हुजे त तव्हां मूंखे ॿुधायो और हुनमें छा छा पाण खे डाक्यूमेंट्स खपनि सॼी डिटेल तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾियो घणी सेलेरी ॾींदा इन त इहा सॼी जानकारी तव्हां मूंखे ॾियो मुंहिंजो नालो वर्षा भाटिया आहे और मां जॉब मां राम नगर में रहंदी आहियां राम नगर हा मुंहिंजी उमिरि आहे ट्वंटी एट आहे न न मां जॉब किथे बि न कई आहे न कान्हे फस्ट टाइम ई मां जॉब जे लाइ मां तव्हांखे फोन कई आहे हा अच हा हा ठीकु आहे घणा वठ घणा वठंदा आ्योहि तव्हां ठीकु आहे

अछा उहो अछा अछा अछा हीअं ॾ ॾहें हज़ारें ते यानी अढाई हज़ार तव्हां कमीशन वठंदा ठीकु आहे हा ठीकु आहे न न न तव्हां जॻहि ॿुधाइजो पोइ घणी तारीख़ छा आहे त उते वञिणो आहे सॼी जानकारी तव्हां मूंखे ॾिजो त मां उन तारीख़ ते मां उते पहुंची वेंदमि टाइम टाइम छा हूंदो

अछा हा भाइजी वेंदो ॾहें खां अठ अधि कलाकु लंच टाइम ॾींदा अछा त छुटी वीक ऑफ ड वीक ऑफ ॾींदा वीक ऑफ ॾींदा हा अचूं ठीकु आहे कॾहिं कॾहिं अचां ॾहें बजे ठीकु आहे ओके जय झूलेलाल